रायजोआ बैफोरबायदि देहायारि जिंगा सिनांगौफोरखौ माबोरै फोजोबस्रांबोदों दा बे सोंनायनि फिन्नाया जागोन आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन रायजोयारि जोंनि रायजोनि जे गभार्नमेन्ट सरकार बेयो थोजासे बेखौ नाजाबोगासिनो दङ एबा मावबोगासिनोबो दङ जेरै गिबिआवनो आं लाग्रोगोन बिदिन्थि बायदियै फरायसालिफोराव जे सेनितारि पेद्सनि बा हिन्जावसाफोरनि देहायारि बे माहिखिया दानारि जे जोंनाव रिथुस्राब जायो फिरि मेनस्ट्रिएसन पिरियद बे पिरियडनि थाखाय जोंनियाव मा बेनि थाखाय जोंनि सरकारा गोबाङैनो खामानि मावदों बेयो मिरुआरि सरकारनि बिथोन बायदियै बेखौ जोंनि रायजोयारि सोरखाराबो बेखौ मावगासिनो दङ जेरै बेखौ मानि थाखाय मावनाय जादों जाहोना जादों हिनजावसाफोरा बेनि थाखाय सांग्रांथि गैया एबा जोंनि गामिनि मानसिफोरा मिथिया एबा जोंनाव मोनसे खोमसि फोथायनाय दङ बे मेनस्ट्रिएसन पेरियडआ जायोब्लानो मानि मोनसे बियो सुवा बादि साननानै लायो आरो दा बेनि थाखायनो मा जोंखौ ओरैबादि फोरोंथाय होनाय जायो जेनेबा गुदिनिफ्रायनो जोंनि समाजाव खि बेखौ बे जायोब्ला जों फुजा होनो मोना ओंखाम संग्रायाव हाबनो मोना बायदि बायदि माबा माबि बेसादफोर जानो मोना दावदै जानो मोना माबा मोना माबा बेबादि गोबां खोथा जोंनियाव सोनानै होनाय जायो नाथाय बेफोरो गासिबो गोरोन्थि जायनि थाखाय दिनै जोङो गोबां बेमाराव बुगिनो गोनां जादों आरो बेनि थाखाय मा स्कुलाव जे द्रप आउट होनो जे स्कुलनि जे द्रप आउट गथ'फोरा हिनजावसाफोरा बे जायोब्ला माखासे मिथिनो मोना सांग्रांथि गैयैआव मा स्कुलफोराव फैला सोरबायाथ' फरायसालिखौनो गारथायसै सोरबाया सायक'लजिकेल एफेक्त जानानै लाजिनाय मोन्नानै गिनानै फरायसालिआव फैला बे फैयैआनो द्रप आउट जालांसै बेफोरबादि दा बेफोरबादिखौ होखारनो थाखाय जोंनि रायजोयारि सरकारा बेखौ मा लादों एवेयारनेस पग्राम एबा सांग्रांथियारि बादा खुंदों बेखौ फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मा होनो एवेयारनेस पग्राम बानायदों सेमिनार खुंदों बेयाव फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंदों खि बेयो मोनसे नेचारेल बे मिथिंगायारिनि मिथिंगायारि मोनसे जाहोनसो जायखौ जोङो बेखौ एंगारनो हाया आरो बेयो जेबो खोमसि फोथायनायनि बेयाव बाथ्रा गैया बेनि थाखायनो मा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एवेयारनेस पग्राम खालामदों जाहाथे फोरोंगिरिफोरा गावनि फरायसालिफोराव फैनानै गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो बेनि थाखाय आरो दा बेनि थाखाय बेफोरखौ खालामदोंदाबाबो गभार्नमेना सोरखारा दा जोंनो फरायसालिफोराव माखासे सेनितारि पेद्सफोरखौ फ्रिआव हरो जाहाथे सोरबाफोर गथ'फोरा फरायसालिआव हथाथ बेबादि मेनस्ट्रुएसन पेरियडआ स्टार्त जायोब्ला जाहाथे बेयो जेंनायाव गोलैया बेखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरा बेखौ पेद्सखौ होनानै सहाय खालामनो हायो आरो दा बेनि थाखाय खामानि मावदों बेनि अनगायैबो जोंनाव

फिलौ जायो उन्दैफोरनाव दा बे बेनि थाखायबो जोंखौ बेनि थाखायबो फरायसालिफोराव आसाम गभर्नमेन्टना एबा जोंनि सरकारा जोंनि रायजोयारि सरकारा फ्रिआव बेसेन नाङालासे फिलौनि मुलि हरनानै गथ'फोरखौ बेनिफ्राय रैखा खालामदों आरो बेनि अनगायैबो फलिक एसिड जाय हिमग्लबिन खम बेसोरखौ रैखाथि होनो आरो माब्लाबा मालाबा होनो थाखाय बे फलिक एसिडनि टेब्लिटसफोरखौबो बेसेन नाङा लासे राननानै होफैयो आरो माब्लाबा माब्लाबा बेसेन नाङा लासे मेगननि चेकआप खालामनो फैयो दा बेफोरबादि गोबां एवेयारनेस पग्राम आरो बेजों लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा मेडिकेलनिफ्राय फैनानै एवेयारनेस पग्राम खालाम फैनानै सेमिनार मिटिं खालामफैनानै बेनि थाखाय सांग्रांथि होफैयो आरो मा खालामोब्ला जोङो देहायारि मोजां जानो हायो एबा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बेफोरखौ आरो एसे बे खिनियानो